बर्ड बर्ड वाचिङ्गके दौरान हमरा सबसँ मस्त लगलै जैसेकी जङ्गलमे घुमैला गेलियैरऽ पक्षी डाल पर बैठल रहै तब हम अपन कैमरासँ फोटो खिचलियैरऽ सबसँ मस्त फोटो एलैरऽ आ चिड़िया जब आकाशमे ऊड़ते रहै तब खिचलियैरऽ आकाशमे ऊड़ते हुए फोटो बहुत मस्त लगलैरऽ आओर जैसेकी ट्रेवलिङ्गके दौरान जब पटना घर पटना चिड़ियाघर गेलियैरऽ अच्छा अच्छा पक्षीके फोटो खिचलियैरऽ मोबाइलमे जैसेकी सुग्गाके फोटो खिचलियैरऽ तेंदुआके फोटो खिचलियैरऽ बहुत अच्छासे फोटो खिचलियैरऽ जैसेकी कही नदी घुमैला गेलियैरऽ वहाँ नदीके कंछारामे जब चिड़िया जब बैठैत रहै पक्षी जब उड़ैत रहै नदीके छारसँ तब फोटो खीचैमे बहुत मस्त एलैरऽ मोबाइलमे खिचलियै फोटो जब जङ्गलके दौरान गेलियैरऽ घुमैला जैसेकी पक्षी जब उड़त रहै पेड़सँ तब खिचलियैरऽ पक्षीके आकाश जैसेकी नीला नीला पक्षी भी उड़ैत रहै वीडियो भी शूट केलियै फोटो खिचलियैरऽ बहुत मस्त से फोटो खिचलियैरऽ जैसेकी घरमे जब हम घरमे बैठत रहै तऽअपन हम अपन घरके खिड़कीमे जब पक्षी बैठत रहै तऽ फोटो खिचलियैरऽ पक्षी उड़त रहए तो फोटो उड़ने वाला भी खिचलियैरऽ